पढ़ाई लिखाई में बच्चा बुतरुक के उतना सुविधा बहुत यहाँ पर उतना अच्छा नहीं देता है आब थोड़ा थोड़ा कड़ाई किया है आ उसके बाद लड़का पर दो लड़का हुआ मेरा या कोई भी लड़का है बावन का बच्चा है उसका नौकरी चाकरी में कोई सुविधा नहीं है महिला लोग को बहुत दिक्कत होती है कोई नौकरी चाकरी की व्यवस्था नहीं है न ही गाँव में कोई हॉस्पिटल उतना अच्छा है जो उसको दवाई दारू में कोई उतना व्यवस्था नहीं है गाँव से थोड़ा दूर अलग है बेगुसराय सदर हॉस्पिटल उसमें व्यवस्था है सब पूरी चीज़ की व्यवस्था है सुई दवाई जाँच फांच अल्ट्रासाउंड सब चीज़ होता है लेकिन गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है उतना गाँव में उतना व्यवस्था जितना मटीहौनी सदर हॉस्पिटल बेगुसराय है उतना होना चाहिए गाँव में महिला को भी जितना दिक्कत भी होता है जो महिला पढे लिखे नहीं हैं उस महिला को या पढ़े लिखे हैं उसको भी नौकरी चाकरी मिलना चाहिए उसके बाद सुख संपत्ति से रहेगा खाएगा पिएगा तो अच्छा लगेगा सब आदमी को लेकिन उतना तो है नहीं नीचे जात बला को बहुत है भूमियार बच्चा को कोई उपाय नहीं है बोलने नौकरी चाकरी से अब इस पर कैसे दि जीएगा उसके बाद अपना बाल बच्चा को नौकरी दीजिए अच्छा पैसा कमाएगा तो अच्छा से माँ बाप बच्चा बुतरुक को पढ़ाई लिखाई कराएगा समझेगा जब देखेगा तो सुख लगेगा और क्या